डिस्ट्रिक्ट कठुआ च तसील हीरानगर डिस्ट्रिक्ट कठुआ च मते सारे किले ते पराने मंदर न ते एह्दे च तसील हीरानगर ऐ जित्थें किलें आह्ली माता दे मंदर नांऽ कन्नै मश्हूर ऐ हीरा नांऽ दे इक राजा होए न जेह्ड़ा उत्थें उ'नें उं'दा इक किला बी ऐ ते उत्थें किले दे अंदर गै इक मंदर ऐ किले आह्ली माता दे नांऽ कन्नै अस जानने आं महाकाली दा मंदर ऐ उत्थें मते सारे शरधालु लोक नवरात्रें च जां इयां बी चले दे गै रौंह्दे ऐ एह् इक बड़ा गै हिस्टोरिकल प्लेस ऐ थाह्र ऐ साढ़े हीरानगर तसील च ते इत्थें इत्थै इक माता दा मंदर बड़ा गै शैल ऐ ते कन्नै गै किला बी ऐ राजे दा बने दा मैह्ल बी ऐ ते उद्धर गै इक पराना कुआं ऐ बड़े शैल थाह्र बैठने गी बनाए दा बड़े बड़े झूले बने दे ओह् इक ऐसा प्लेस बनी गेदा साड्डे एरिया च साढ़े क्षेत्र च जे ओह् उत्थें लोक आस्था विश्वास कन्नै ते आंदे गै आंदे ऐ प्लस स्कूल दे लोग स्कूल दे टीचर अध्यापक गण अपने बच्चें दी एज़ ए पिकनिक बी समझो ते कन्नै बच्चें गी अपने धर्म दे रिलेटिड बच्चें मंदर बिच्च मत्था टेकन लेई आंदे ऐ उत्थें इक मंहत बैठे दे न होर उत्थें चौबी घैंटे उत्थै माता दी सेवा करदे न ते उत्थै दिन रात होर बी मते सारे लोक उं'दे कन्नै जुड़े दे सेवा करदे ओह् थाह्र बड़ा गै शैल ऐ ते जिसलै अस इस हिस्टोरिकल थाह्र पर जन्ने आं ते सानूं अपनी हिस्टरी दा जां अपने इतेहास दा याद आई जंदी ते ओह् सानूं दिक्खियै असेंगी बड़ी बड़ा शैल बझोंदा केह् हां जी साढ़े साढ़े इत्थें पैह्लें साढ़े इत्थूं दा रौह्न बौह्न हा जां पैह्लें दे राजमांह् जां अज्ज दे जियां लोकें तुस दिखगे अज्ज दे लोकें दे घर मकान जां रैह्न सैह्न किश होर ऐ ते पैह्लें किश चाल्ली दा एह् ते हीरा हीरानगर तसील च जेह्ड़ा एह् मैह्ल पौंदा एह्दे लागै गै कठुआ डिस्ट्रिक्ट च गै जसरोटै आह्ली माता जियां जसरोटै इक राजा होए न ते उ'नें बी इत्थें राजबाग दे उप्पर गै राजबाग नांऽ दा ग्रां ऐ जित्थें महाकाली दा मंदर ऐ जेह्ड़ा काली माता दे नांऽ कन्नै मश्हूर ऐ एह् बी थाह्र जेह्ड़ा बड़ा गै पौराणिक होर धार्मिक थाह्र ऐ इत्थें बी लोकें बड़ा गै विश्वास ऐ माता गी मन्नदे न लोक ते नवरात्रें च ते बड़ा गै रश होंदा बड़ा गै रौनकां होंदियां ते मंगल मंगलबार ते लोक च लोकें दा इक विश्वास ऐ माता दे प्रति ते ओह् उत्थें मत्था टेकन जंदे न पर हून हून ते अज्ज दे समें च इन्नी ओह् होई गेदा कि उत्थै चौबी घैंटे जियां मेला लग्गे दा दकानां खु'ल्ली दियां परमानेंट हून उत्थें एह् चीज़ होई गेदी ते लोक बच्चें गी जियां एज ए स्कूल दे स्कूल दे उत्थें एज ए पिकनिक ओह्दे कन्नै गै इक ऐग्रीकल्चर आह्लें दा ओह् फील्ड एरिया ऐ ते उत्थें बी बच्चें गी उं'दी फील्ड च जियां ई वी एस दे स्टूडेंट उत्थें फील्ड च लेइयै जंदे न उस माता दी जेह्ड़ी शक्ति बी बड़ी जैदा ऐ होर मिगी लगदा कि जेह्ड़ा जेह्ड़ा बी उत्थें मत्था टेकन जंदा उं'दी मनै दियां मरादां पूरियां होंदियां ते लोकें दा विश्वास जेह्ड़ा मते कोला मता बधा करदा ऐ ते बड़ी गै रौनक होंदी उत्थै एह् दिक्खने दी एह् थाह्र बड़ा इ'यां इक उच्चे टिब्बै उप्पर ऐ ते उद्धर दा सामने दा व्यू जेह्ड़ा ओह्दे कन्नै गै तवी बगदी दरेआ ऐ ते ओह्दे उप्पर इक डैम बी बने दा ओह्दे लागै गै समझो इक दो चार चीजां होर बी दिक्खने सुनने आह्लियां ऐ ते उत्थें लोक इयां घूमन फिरन बी जंदे ते मत्था बी टेकी आंदे न